नमस्ते हाँ सब्ज़ी लेना है आलू क्या भाव है पचास रुपये किलो है कम नहीं होगा

कितना कम हो जाए हाँ लेंगे हम लेंगे तभी तो कह रहे हैं कितने में होगा और टमाटर चाहिए टमाटर कितने में है चालीस में है यहो यहो भाव ज़्यादा क्या बता रही हो कम कम कम हाँ कम नहीं कम नहीं होगा महंगाई है महंगाई है तो कम तो करना होगा तभी हम ले पाएँगे

हाँ तो ठीक है कितना कम कितना कम हो जाएगा आलू में अरे पाँच रुपये नहीं और कम करो तो हम लेंगे नहीं तो ज़्यादा बता रही हो हाँ महंगाई तो है लेकिन टमाटर क्या भाव बता रही हैं चालीस रुपये में कहाँ है चालीस रुपये में नहीं है चालीस रुपये में नहीं ले पाएँगे कम करो इतना नहीं देंगे आठ किलो हाँ हाँ दस रुपये कम करिए तो ले लेंगे हाँ हाँ तो ठीक है पाँच किलो हम ले लेंगे और पालक क्या भाव है बीस रुपये किलो होई यो यह भी महंगा है बीस रुपये में कहाँ है पंद्रह रुपये में हययाई है

महंगाई है लेकिन अब इतनी महंगाई थोड़ी है कि इतना में हम लेंगे भाई ठीक है चलो पंद्रह में देओ हम ले लेंगे पाँच किलो ठीक है ठीक है और गाजर क्या भाव है चालीस चालीस में है तो यह और कम करो तो लेंगे इसको भी पाँच किलो हाँ इतना महंगा तो अरे तो कम में कम में तो लेना ही है भाई जब इतना ज़्यादा लेंगे पाँच किलो लेंगे एक किलो तो लेंगे नहीं हाँ तो ठीक है इकट्ठा ले रहे हैं तो इसको भी बीस रुपये में दीजिए और हम ले लेंगे ठीक है ठीक है दे दीजिए

गोभी गोभी क्या भाव है